सेलो फेस्टर पेनमे कुछ खराबिओ छै जेनाकि ओ लिखैत लिखैत जे छै से पसीना भए जाइए हाथमऽ तऽ ओ स्लिप करि जाइए ओ जे छै ज्यादा चलयके बाद जे छै जब आधा पर आबि जाइए इंक तब ओ जे छै इन्के रुकि जाइए तऽ तब ओ सभ जे छै ओहिमे जे छै निगेटिव ई काम भेल ई जे छै हमरा अच्छा नहि लागल ई जे छै कम्पनीकऽ सुधारयकऽ चाही जे एहन तरहकऽ प्रॉब्लम यानि समस्या ओहिपेनमऽ नहि होबाक चाही